भारतके जलवायु सीमित छै आओर आघात नहि छै जलवायुके आओर विभिन्न देसमे विभिन्न राज्यमे जलवायुके विभिन्न तरहके ज्यादा भेलासँ क्षति छै हमरा भारतके जलवायु बहुत सीमित अछि आओर फलदायक अछि कोनो तरहके भारतके जलवायुमे अन्तर नहि अछि एहि दुआरे जे भारतके जलवायुसँ भारतके जीवनयापन बीतै अछि आओर हमरासब एहिपर विशेष जलवायुपर अन्तर रखै छी साथ जलवायुसँ हमरा सबके गुजर बसर चलै अछि आओर